ہیلو السلام علیکم ہاں ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو

میں سپول سے ہاں سب ٹھیک ہے کیا جی ہمارے گاؤں کا ماحول ٹھیک ہے یہاں لاٹیا کھیلا جاتا ہے ہاں یہاں لگتا ہے آپ کے یہاں لگ رہا ہے ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے ہمارے یہاں ابھی کل بھی لگا اور آج بھی لگا ہے ہاں سب ٹھیک ہے اچھے سے کھیل رہے ہاں عید تہوار ہے ابھی بنتا ہے آپ کے یہاں بنتا ہے ہاں ہمارے یہاں بھی بنتا ہے

ہاں ہمارے یہاں بھی سب مل جل کے رہتے ہیں عید بقرعید مناتے ہیں

نہیں ہم لوگ بھی ٹھیک ٹھاک سے رہتے ہیں سب مل جل کے رہتے ہیں ہاں ہم بھی ٹھیک ٹھاک سے رہتے ہیں سب مل جل کے ہی رہتے ہیں کوئی لڑائی جھگڑا نا ہاں سب کچھ سمجھا دیتا ہے نہیں ہوتا لڑائ وڑائی زیادہ ٹھیک ہے السلام علیکم